गोंय सरकार प्रत्येकाच्या कला गुणांक वाव दिवपा खातीर अनेक स्पर्धा आयोजीत करता अनेक हस्तकलांचें प्रदर्शन भरयता आनी त्या प्रदर्शन आनी कला वयल्यान प्रत्येकाच्या कलाक कौशल्याच्या गुणांक वाव दिता आनी अश्या ह्या कला आनी हस्तकलाचें प्रदर्शन स्पर्धांचे आयोजन करून अनेक इनामां फावो जाता आनी त्या इनामांतल्यान सगळ्यांकच एक ओहो उस्फुर्त असो हें मेळटा की उत्तेजन मेळटा की ह्या फुडें अशें आपली कला सादर करूं शकता आनी करची त्या मुळेच गोंय सरकाराचो एकूच हेतू आसता की आमची की कला आसा हस्तकला आसा तेजे संवर्धन जावचें सगळ्यांनी ती राखची कारण ह्या फुडें फुडें नश्ट जावपाची शक्यता आसता म्हणून अनेक स्पर्धेचो स्पर्धेचे आयोजन प्रदर्शन गोंय सरकार मोठ्या उमेदीन भरयता त्या खातीर गोंय सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन आनी आमच्या सारके युवाका कडल्यान तेंकां धन्यवाद देव तेंकां बरें आयुश्य दीवं